हँ नमस्कार जी जी जी राजीव राजीव मिथिला संस्थान जी जी तऽ राज जी जी तऽ हम अहाँके ग्रामीण भेलहुँ आ तऽ अहाँ अहाँ एन जी ओ चलाबैत छियै जी जी तऽ हम हमर हमर सवाल ई जे अहाँके एन जी ओ सँ अपन गामके की बेनिफिट जी जी जी

जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी बड बड नीक पहल यए आ एहि एहि एहिसँ सम्बन्धित एक दूटा प्रश्न आओर कि जे बच्चा अहाँके संस्थामे काज कऽ रहल यए ओ बच्चा की इंटर पास ग्रैजुएशन पास या मैट्रिक पास या इलिटरेट कै केटगरीके बच्चा एहि अहाँ अहाँके एहि संस्थासँ ओहि बच्चाके जे कलासँ जुड़ल यए ओहि बच्चाके सर्टिफ़िकेटो भेटैए की

जी जी जी चलियौ बहुत बहुत बहुत धन्यवाद आ अहाँ अहाँ अहाँके अहाँ अहाँके ई संस्थासँ हम चाहैत छी कि जे अगल बगलके जे ग्रामीण परिवेश यए अहाँके दोसर तेसर सेंटर खूजए हम ई आशा करैत छी जी जी जी जी तऽ अहाँ जी हम उम्मीद करैत छी कि अहाँके सेंटरसे एन जी ओ के एन जी ओ जे संस्था यए ओ अहाँ दुनूके वर्कशॉप जे यए आ पंडौल पंडौल ब्लॉकके विभिन्न गाममे ई सम्भव यए की